मानसिआ मोजां फरायनाय जायोब्ला मोजां आखुनि मानसि जायो होन्नानै आं सानो मानोना सासे मोजां फरायसाया मोजां फरायलांनायनि गेजेरजोंसो बियो गावनि गियानखौ दानानै लानो हायो मोजां फरायनाय मानसिआसो गावनि गियानखौ मोननानै माखासे नेमखान्थिफोरजों सोलिलांनानै सासे मोजां आखुनि मानसि जाहैनो हायो सासे मोजां फरायनाय गथ'आ सासे नेमखान्थिजों सोलिलांनानै आखुआ मोजां जाहैयो होन्नानै आं सानो